असांखे योग जो अभ्यास करण में उते जो शांतीअ जो माहौल तमामु सुठो लॻंदो आहे योग अभ्यास करणू वक़्तु सभु हिकु ई ॾिनल दिशानिर्देश खे अमल कंदा आहिनि सभिनी जे शरीर जी मुद्रा हिकु जहिड़ी हूंदी आहे योग करणु महिल सभिनी खे हिक जहिड़ी ड्रेस पातल हूंदी आहे जंहिंसां तमामु घणो सुठो माहौल ॾिसणु ईंदो आहे सभु माण्हू पंहिंजे गुरूअ जे ॾिनल दिशानिर्देश जे अनुसार योग कंदा आहिनि हिकु ई कतार में सभु योग करण वारा माण्हू हिक ॿिए जे पुठियां आसन लॻाए वेठा हूंदा आहिनि इहे सभु असांखे घणो पंहिंजे तर्फ़ु ध्यानु छिकींदो आहे अनुशासन बि सुठो हूंदो आहे जेको दिलि खे वणंदड़ु लॻंदो आहे योग में अहिड़ियूं घणेई ॻाल्हियूं आहिनि जेके असांखे ॾाढियूं सुठियूं लॻंदियूं आहिनि